मैथिलीमे आओर भजपुरीमे बहुतके फरक अइ दुआरे की मै मैथिलीमे जे हइ से मिठास भाषा हइ आओर भजपुरीमे मतलब का हाल कहय हइ मतलब जे हइ से मतलब कोइ भी भाषा कोइ भी मतलब बढ़िआँसँ मतलब नहि बोलि पाबय हइ मैथिलीके भाषा छै ने मतलब प्यारा हइ मशहूर हइ आओर खूब अच्छा हइ भजपुरीके जे भाषा जे हइ ने मतलब का हालवला हइ आओर आ कहाँ छियै ई सबवला हइ मतलब भोजपुरीके भाषा ठीक नहि हइ आ मैथिलीके भाषा जे हइ से खूब अच्छा हइ अइ दुआरे ई सबसँ बेसी जे हइ से मैथिलीके भोजपुरीके भाषाके जे हइ आदमी पसन्द नहि करय हइ बहुत जगह अभी आदमी मतलब सुनय हइ नहि तऽ मैथिली भाषा तऽ मतलब ओकरा बढ़िआँ बुझायल दस आदमी सुनलक तऽ कहलक हँ बढ़िआँ हइ आओर भोजपुरी भाषाके मतलब बहुत आदमी पसन्द नहि कयलक मतलब अहाँ ओ ने अलग टाइपके भाषा हइ अइमे जे हइ से मतलब मैथिलीके भाषा मधुर हइ आओर सुनयमे सुन्दर लागय हइ दस आदमी सुनलक तऽ कहलक खूब अच्छा हइ